میں اپنے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا تو میں ان کے لیے ہری سبزی بناتی ہوں جیسے کہ بازار جاؤں گی وہاں بھنڈی ترئی لوکی یہ سب لے کر آتی ہوں پھر اس کو پکاتی ہوں پھر سبزی روٹی بناتی ہوں پھر سبزی دیتی ہوں پھر مونگ کی کھچڑی بنا کے دیتی ہوں یا پھر ویجٹیبل کا سوپ بنا کر دیتی ہوں جیسے ویجٹیبل کا سوپ بناتی ہوں اس میں گاجر مولی بند گوبھی اور جو ہے ٹماٹر اور بینس وغیرہ یہ سب ڈال کے ویجٹیبل سوپ بنا کے دیتی ہوں اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ویجٹیبل پھر جوس وغیرہ دیتی ہوں اور اس کے لیے پھر کھان اچھا سا کھانا بناتی ہوں جیسے کہ ہری سبزی دال روٹی چاول اور اس کے بعد سو سوپ بناتی ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو دیتی ہوں کھچڑی مونگ کی بنا کے دیتی ہوں اور وہی کھاتے ہیں وہ